हेलो हँ मास्टर साहेब सर हम बाहर से मतलब टूरिस्ट यहाँ पे घुमने के लिए आयल छियै तऽ सर अहाँके होटल के की नाम छै मतलब हम गूगल पर देखल रहियै एगो होटल छै आम्रपाली होटल

अच्छा अच्छा अहाँ

हँ ई पूर्णिया पड़ै छै हँ हँ अच्छा हमरा मतलब वहीँ जाना छै बसे स्टैंड मे जाना छै मे जाना छै

हँ सर सर ओ होटल मे मतलब रहै के की की व्यवस्था छै मतलब खाना पीना रूम कइसन छै

हँ ठीक ए सी रूम ए सी रूम के की चार्ज पड़ छै अच्छा अच्छा

हँ ए सी के हँ हँ हँ अच्छा बाथरूम के कबोड छै कि ने मतलब बाथरूम मे जे साफ सुथरा यऽ ने अच्छा सऽ मतलब सब चीज

आ मतलब खाना पीना हँ अहाँके जे होटल छै ओ खाना के व्यवस्था कइसन छै मतलब सादा खाना दै छियै मांसाहारी छै मतलब खाना बढिया मिलै छै नऽ ओतऽ अच्छा दोसर दोसर हँ हँ हम सोचै छियै कि जे बहार कऽ मिल जाय

ठीके छै सर हम अहाँके होटल आबै छियै तऽ बात करबै अहाँ सऽ मिल कऽ बात करै छियै ठीक छै सर हँ सर अहाँके होटल आबै छियै तऽ मिलबै मिल कऽ बात करै छियै ठीक छै सर